आथिखालनि जुगाव साख्रि मोननांगौया जोबोर गोब्राबसै बयबो फरायनाया मोजां जाजोबबाय ओंखायनो मोनला जोंफोरबायदि एफा एनै रोंसाबला बायनायाथ' गोजानाव खोथासै आरो फिसा फिसौआव हाय मोनगोन खुनु रुखुम ओमफ्राय बेफ्राव बेफोरनि माबाजों उदै बुङा ओमफ्राय आबाद मावनोबो मायबो गायनो रोंला जाहैबाय हाबो गैजाया जाहैबाय दाना